आब तऽ हमरा ओना हमरा दर्शकके सामने गयबामे कोनो डर या घबराहट नहि होइत अछि कियाक तऽ आब बहुत ठाम प्रोग्रामसभमे गओने छी आ बजायल जाइए जे स्टेजपर माइक देल जाइए हाथमे पकड़ा देल जाइए सीधा आ कहल जाइए गबय लेल तऽ आब नहि होइए पहिने कनि मनि होइत छल घबराहटि तऽ आवाज थरथरा जाइत छल ई याबत छोट छलहुँ हेँ घबरा घबराइ छलहुँ लेकिन एहिसँ उबरयके सभसँ नीक तरीका छै जे अहाँकेँ दर्शकपर ध्यान नहि दऽ के अहाँकेँ की गयबाक अइ अहाँ की गबैत छी ओकरा अपन अन्तर्रात्मामे बैसा कऽ अन्तरात्मासँ ओ आवाज ओ शब्दकेँ महसूस कऽ के जे अहाँ गेबय ने तऽ अहाँ ओ गओनाइमे डूबल रहबै तऽ अहाँकेँ ई एहसासे नहि होयत जे अहाँके सामने दर्शक बैसल अछि या के बैसल अछि अहाँकेँ गाबयपर ध्यान रहत तऽ अहाँ मतलब अपने स्वभाविक रूपसँ अहाँ अपन डरसँ उबरि सकैत छी